टेक्नोलॉज़ी और इंटरनेट का इस्तमाल करने से हमारी जो मातृभाषा है जो हिंदी उसके जो शब्द हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन आई है जैसे कि देखा जाता है कि हम कोई सी भी वर्ड को हम जब बोलते हैं तब उसमें हर एक शब्द में हम या का इस्तमाल कर देते हैं जैसे किसी का नाम ही हुआ कि देवेंद देवेंदिया या का ऐसे ही मतलब जो देवनागरी की जो हमारी लिपि है जिस उसको जब हम इंटरनेट पर अगर हम कोई हिंदी टाइपिंग करते हैं तब हम देवनागरी लिपि को तो भूल जाते हैं हम गूगुल गूगल की जो भाषा हैं गूगल कीबोर्ड जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित समझते हैं क्योंकि हम जब इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं तो वह हिंदी में अपने आप उस पर छप जाता है तब ऐसे ही हम देखा जाए तो टेक्नोलोज़ी का ज़माना है वर्तमान ज़माना जिसको हम टेक्नोलोज़ी का ज़माना जिसको हम कंप्यूटरीकृत भी कह सकते हैं पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत ही है जैसे कि हमें किसी हम चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या था कि जो बड़ी से बड़ी जो बीमारी हैं उनका जब हम पता लगाते थे तब हमें एक दो दिन नहीं महीने लग जाते थे और महीने लगते थे जहाँ तक उस बीमारी का पता लगाते लगाते वह स्वयं व्यक्ति ही अकाल के मुह में चला जाता था लेकिन जो वर्तमान का युग है इंटरनेट का युग है जिसको हम चंद सेकेंड का समय अगर देते हैं तो उसके पूरे शरीर की जाँच निकल कर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है तो देखा जाए तो वर्तमान जो टेक्नोलोज़ी का ज़माना है इसको हम अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि जो काम घंटो का था वह मिंटो में हो गया जो मिंटो का था वह सेकेंडो में हो गया क्योंकि दे समय की बचत हुई देखा जाए ठीक है हम मानते हैं कि हमारी भाषा को तोड़ मरोड़ दिया है इंटरनेट ने और टेक्नोलोज़ी ने लेकिन ठीक है अगर कुछ काम अच्छे नहीं हुए हैं तो कुछ अच्छे भी हुए क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है पढ़ाई जिन गर आप शिक्षा के क्षेत्र में लेलो जिन गणित के सवालों को करने में हमें घंटो पचना पड़ता था वह आज हमें सेकेंडो में उसका अन्सर मिल जाता है देखा जाता है कि इंटरनेट से हमें समझ में कम आता है क्योंकि कंप्यूटर की भाषा है वह व्यक्ति का जन्म बच्चों का जन्म होता है जन्म होते ही हमें जन्म कुंडली बनाने के लिए पंडितों के चक्कर काटने पड़ते थे वह आज हम कंप्यूटर पर क जन्म कुंडली के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में हमें उपलब्ध हो जाती है इसी तरह देखा जाए तो हमारा जो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वह एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र हैं जो भाषा उसमें विभिन्न तरह की मिल जाती है हिंदी इंग्लिस से लगा करके फ़ारसी वगैरह बहुत सारी भाषाओं का हम उसपे उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमारी जो मातृभाषा जो हिंदी हैं उसका उपयोग बहुत ही बदल चुका है जो मातृभाषा है वह मातृभाषा देखा जाए तो नहीं रही हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं ठीक है हमारी जो हिंदी भाषा हैं उसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा भी हमें प्राप्त हैं